मनुष्य जे छै सभ देखल अपन जड़िसँ वापस गुजरल चाहे अछि से भए गेलै मुड़न वगैरह जेकर जेना संस्कृति पूर्वजसँ चलल आयल छै वएह मतलब की चलै छै जेना भए गेलै सभके अपन अपन परम्परा अलग छै चलै कऽ मुण्डन मिन्स करै कऽ चाहे शादी ब्याह भी करै कऽ अपन अपन परम्परा अलग से सभमे अलग अलग बिधि बिधान छै तऽ संस्कृतिसँ सभ अपन रहै छथिन अपन अपन संस्कृतिसँ ओकर बाद अपन अपन छै कि संस्कृति जे छै कि रहै कऽ जेना बाप ददासँ चलि आबि रहल छै ओनाहि कऽ सभ अपन अपन करै छथिन इच्छा से अपन दिमाग से ओकरा बाद छै कि अभी परम्परा